राजस्थान भारत जो हिकु अहिड़ो राज्य आहे जो पंहिंजे इतिहास लाइ नालो कमाईंदो आहे आइवरी ज्वैलरी आहे जो जयपुर में वधीक हलंदी आहे जो राजस्थानी जा माण्हू ख़ासि मौक़े ते पाईंदा आहिनि उन्हनि खां पोइ कठपुतली आहे कठपुतली जो मतिलबु हिकु कठपुतली आहे जो पूरी तरह लकिड़ी सां ठाहियलु हूंदी आहे हुनजे मथां सूती ऐं रंगीन कपिड़ो लॻलु हूंदो आहे पथर जी नक़्शी बि हिकु पारम्परिकु शिल्प आहे राजस्थानी पेंटिग बि हिकु कपिड़े ते थींदी आहे दरी दरी हिकु मोटी ओर हथ जी रसी थींदी आहे जंहिं खे व्य विहण लाइ या सुम्हण लाइ ठाहियो वेंदो आहे लाख जी चूड़ी लाख जी चूड़ी लाख सां ठाही वेंदियूं आहिनि कुन्दनु कुन्दनु हिकु पारम्परिकु वाद्ययंत्र थींदो आहे जंहिंसां गहना ठाहिया वेंदा आहिनि मीनाकारी इहा अहिड़ी कला आहे जो पुराणे ज़माने खां वठी अॼु ताईं हले थी हिन सां बि गहना ठाहींदा आहिनि मौजरियूं मौजरियूं जूते जी सुठी कढ़ाई सां ठहंदियूं आहिनि ओर मौजरियूं ऊंट जी चमड़े सां ठहियूं वेंदियूं आहिनि इहे सभु कम सभी माण्हू मिली करे कंदा आहिनि इन करे परिवार जा भाती मिली करे हिकु ॿिए जी मदद करे हिन कलाउनि खे पूरा कंदा आहिनि जंहिं सां हिकु पीढ़ी ॿिए पीढ़ी खे कमु सेखारींदी आहे जंहिंसां पीढ़ी दर पीढ़ी हीअ कला सिखी पाईंदा आहिनि